आं जी अच्छा जी सांबा डिस्ट्रिक्ट दा बोल्ला ना ते सोआल ऐ की साढ़े घर दे ञ्यानें बेह्ले टैम केह् करदे न मस्ती करदे न भई फोन छड्डो ते कॉर्टून लग्गी जंदे टीवी पर ते मनूने बजदे रौहंदे पूरे दिन ते कदें इद्धर कदें उद्धर दाऽ लग्गे ते कताबां दिक्खी लैन दर्शन करी लैन कताबां दे दबाइयै कराना पौंदे ते कताबां छड्डो ते फ्ही मूंह् चुक्को फोनै र ते जा फिरी टीवी लाओ कॉर्टून छोटा भीम तौबा तौबा पता निं केह् केह् दिखदे न दिखदे हैन भई हून मुकाबला ओह् उत्थें फोन छड़काओ टीवी बंद करो ते फिर गोआंढियें दे घर चली जंदे उंदे न्यानें कन्नै धमच्चड़ पाई रखदे पूरा दिन शाम दा टैम चिड़ चिड़ करदे रौहंदे नी ते करै केह् इन्ना थोह्ड़ा कम्म होंदा ऐ ञ्यानें ते जेल्लै धिद्दियां लाई ओड़दे ञ्यानें बड़ा एह् जिन्ना मर्जी समझाओ इनेंगी कुत्थें समझदे ओह् समझदे न ओह् ञ्यान मत चलो इयै नेहीं समझ होनी बड्डे होङन सेआने होङन सिद्धे होने उसलै जेल्लै सिरै पर पौंदी ना ते पता उसलै गै लगदा अकल उसलै गै औंदी ते करना केह् ऐ कुसै हून छड़ा खेल्लियै टैम पास करदे न